ہمارے یہاں نارتھ ایسٹ دہلی میں صحتیابی سے متعلق مختلف ذرائع ہیں تازہ سبزیاں آتی ہیں جو فروخت ہوتی ہیں روزانہ دیہات سے سبزیاں آتی ہیں باسی سبزی ضائع کر دی جاتی ہیں نارتھ ایسٹ دہلی کے باشندگان تازہ سبزی کھاتے ہیں اور فروٹس بھی روزانہ باہر سے آتے ہیں عمدہ قسم کے اعلیٰ درجے کے پھل بیرونی علاقوں سے دہلی میں آتے ہیں جو کہ باشندگانِ دہلی خریدتے ہیں اور کھاتے ہیں اور اسی کے ہمراہ پانی بھی فلٹر ہو کر کے سپلائی کے لیے آتا ہے تاکہ نارتھ ایسٹ دہلی کے باشندگان صحتیاب رہیں نیز چند گلیوں کے فاصلے سے سبھی بڑے چوراہوں پر محلہ کلینک ہیں جو کہ عوامی دکھ درد کے لیے دستیاب ہیں ان پر عمدہ قسم کی دوائیاں مہیاں ہیں جو کہ نارتھ ایسٹ دہلی کے باشندوں کو فراہم کی جاتی ہیں اور مچھروں سے حفاظت کے لیے اور دیگر مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگائی جاتی ہیں اور مچھروں سے بچاؤ کے لیے دواؤں کا استعمال ان سے منسلک اسپرے وغیرہ کا بھی معقول انتظام رہتا ہے اور دیگر بڑے بڑے سرکاری غیر سرکاری ہاسپٹل بھی ہیں جہاں ہم ہر قسم کی دوائیاں ایکس رے سی ٹی اسکین الٹرا ساؤنڈ کی اور دیگر سبھی قسم کے ٹیسٹ وغیرہ کا معقول انتظام ہے جس کے سبب معمول سے لے کر مہلک بیماری سے نجات کا علاج موجود ہے لہٰذا طبی خدمات سے نارتھ ایسٹ دہلی کے لوگ مستفید ہوتے ہیں